मां हिकिड़ो नओं गैस सिलेंडर बुक करायो मतिलबु की नई गैस सिलेंडर जी डिलेवरी वरिती त हू डिलेवरी आई घर त जो बुकिंग जिनि हालातुनि में मां कराई हुई त हुनखे चैक कोन करे सघिया त मां चैक करण लाइ गैस एजेंसी वारनि खे कॉल कयो ऐं सजो जो तशरीफ़ फ़रमाइबियूं आहिनि फारम वग़ैरह थींदा आहिनि बुकिंग नम्बर हवालो नम्बर जो थींदो आहे आधार काड नम्बर सभु मां ॾिनो त जो डिलेवरी जिनि हालातुनि में थी ऐं हुनजी पुछताछ करण लाइ अॻियां भई छा छा कारवाई थींदी छा छा थींदो हुनजे बारे में मां काल ते सभु पुछियो की छा छा ॿियों भई जमा कराइणो पवंदो आहे छा कराइणो पवंदो मूंखे ऐं उन्हनि सां मुंहिंजो आधार काड नम्बर वरितो ऐं जो बुकिंग नम्बर वग़ैरह थींदो आहे हू सभु वरितो डिलेवरी नम्बर वरितो छाकाणि की मां नए गैस सिलेंडर जी बुकिंग कराई हुई हिन लाइ